जजुवारमे काली पूजा लागै छनि बहुत अच्छा लागै छनि देखैमे बहुते छनि हम गेल नहि छी मगर बहुत अच्छा लागि रहल छनि आओर मेला लगै छनि प्रसाद बँटाय छै बहुत अच्छासँ धूम धामसँ होइ छनि बहुत नीक लागै छनि देखैमे बहुत सुन्दर लागै छनि पूरा मेला जमल रहै छै ठीक छै आओर काली पूजा हो रहल छनि जजुवारमे बहुत अच्छा लागै छनि मगर हमसब नहि गेल छलियनि ठीक छै जजुवार मे काली पूजा लागल छनि बड़ी भारी मेला छनि सब मिलके गेल काली पूजा लागि रहल छनि मेला छनि इएह बात छै

ठीक छनि देख देखियौ तऽ